हाँ व्यक्ति अपने माता पिता परिवार से जुड़ा रहता है क्योंकि वह परिवार ही उसकी मजबूत जड़े हैं जो उसे पाल पोष कर बड़ा करते हैं और उसे बचपन की काफ़ी याद आती है जिससे बचपन में उसे सभी लोग खिलाते हैं प्यार करते हैं रखते हैं खाना खिलाएं इस तरह कि काफ़ी खिलातें हैं पढ़ाते हैं लिखाते हैं काफ़ी ऐसी हैं जिनको हम संजोए रखते हैं क्योंकि परिवार हमारा महत्वपूर्ण जड़ है जो हमारी जड़ ही खराब होगी तो मनुष्य स्वतः ही खराब होगा इसकी जड़ मजबूत होगी और अच्छी होगी वह मनुष्य हमेशा खुश रहेगा अच्छा रहेगा अपने नियमों पर चलेगा